अह आह आं माबा नोंनियाव नासो सोंहरनो सानदोंमोन अह नायाथ' माबा ना सेंबो दं ना उम उम उम

दैमानि नाबो मोनो ना दैमानि नाथुर नाबो

आंनो थारमाने दैमानि नाखौसो नांगौमोन फवा मा दाम दैमानि नाया उम उम उम बेनिफ्राय आरो ना बरख'आ ना बरख'आ हाजार उम उम ना सेंआलाय उम फुख्रिनि नाया बेसे फवा दैमानि नाखौ सेरसे नांगौ दे आंनो

उम अह दे जागोन दे ओह दे